बिहार राज्यके सीतामढ़ी जिलाके हमसब निवासी छी यहाँके संस्कृति पहिचान मैथिली भाषा है आओर यहाँके भाषा इतना मधुर आओर इतना सुन्दर लगै छै सुनैमे की जे भी लोग अबै छै मतलब मैथिली सीतामढ़ी जिलामे उ लोग खुश हो के भी जाइ छै आओर मैथिली भाषा बहुत जे है ना मीठा भाषा है जे सुनैके मन बहुत जादा मन करै छै